हेल' मायदांस्रि मायदांस्रि बास नि द्राइभार आदा ना आं नोंसोरनि बासावहाय टिकेट बुक खालामदोंमोन नाथाय दा आङो एसे थाब सहैनांगौ जानायखाय थांनो हानाय नंला नोंसोरनि बासा लेत फैयो एसे लेत जायो नालाय ओंखायनो दस्रा गारिजों थांनोसै आङो आंनि टिकेट खौहाय केनसेल खालामदो